जी हाँ मैंने अभी तक कई प्रकार के ऐसे व्यंजन बनाए हैं जो त्यौहारों के समय जो व्यंजन बनाए जाते हैं मैंने वो भी बनाए हैं अपने घर में और प्रतिदिन जो भोजन जो घर में बनाया जाता है वो भी मैं अपने घर में बनाती हूँ और मेरा अभी तक का अनुभव जो है जो कुछ खास व्यंजन हैं वो अनुभव मेरा रहा है मैंने एक बार दीवाली पर रसगुल्ले बनाए थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे और पहली बार में ही मुझे आ गया था बनाना तो वो काफ़ी अच्छा अनुभव था मेरे लिए और एक बार होली के समय में मैंने गुझिया और बाक़ी जो व्यंजन बनाए जाते हैं वो भी मैंने होली के समय बनाए थे तो वो भी मेरा अनुभव काफ़ी अच्छा रहा था उस समय का कोई ज़्यादा परेशानी मुझे नही आई थी बनाने में और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था इतने सारे व्यंजन अपने हाथों से बनाने में